हेल्ल' बैसागुनि मा मा जगार जाखो नोंनालाय आंहाबो लाबाय लानायालाय ओमफ्राय बैसागुनि बेदरनि बायनोबो टारगेट लाबाय फिथा देबाय ओमफ्राय सिबिंबो लायनानै देजोब्बाय नोंहालाय ए आंहा मिक्सारावसो मिक्सारावसो देबायलै आंहा रेदि जाजोबाय आरो नोंहा बायहांहांसो जादों बैसागुनि बायनांगौ दखानाव लायब्रबानो मोनसिगोन बेयो नोंहा लायखांबाय ए बैसागुनि जौआ थाइबेसे जाखो औ जौआ थाइबेसे बैसागुनि थाइबेसे जाखो जौआलाय

ए आंना थाइथाम संबाय दस केजि दस केजि ए लोंहैनांगौलै बेरायनांगौ औ ज' ज' ओंखार नांगौ ने अमा गैया बायनांगौसो नोंनाव बांसिन मोनजासिगोनलै होनबा नोंनाव बांसिन मोनजासिगोन बायनोसै बायनोसै ओमफ्राय नोंनाव बांसिन जाहैनोसै

दे औ दे